स्थानीय अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम बिजनेस में जो है बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी भूमिका है स्थानीय अर्थव्यवस्था में लघु बिजनेस मध्यम बिजनेस हमारे देश में जो है अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आयात निर्यात किया जाता है बाहर की चीज़ें हमारे बाहर का माल हमारे देश में आ रहा है और इधर का इंडिया का माल दूसरे देश में विदेशों में जा रहा है और लोग जो है आयात निर्यात कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे देश में उत्पाद उत्पादन किया जाता है ज्वार बाजरा मकाई और गेंहू चावल फूल वगैरह की खेती की जाती है मसूर की खेती की जाती है धान की खेती की जाती है बहुत चीज़ें चीज़ों की खेती की जाती है जो कि हमारे देश में पैदा भी होती है बढ़िया पैदा होता है उत्पादन बढ़िया होता है और इन सब चीज़ों को जो है जहाँ विदेशों में नहीं पैदा हो रहा है वहाँ पे इसका आयात निर्यात किया जाता है यहाँ की चीज़ें दूसरे देशों में विदेशों में भेजा जाता है और बाहर की चीज़ें जो हमारे इंडिया में नहीं हो रही हैं वह हमारे इंडिया में आ रही हैं और इस प्रकार से सरकार को भी फायदा होता है अर्थव्यवस्था सही सुचारु रूप से चल रही है जो है अर्थव्यवस्था का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अगर हम सही से पैदावार नहीं होगी अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगी क्योंकि सब चीज अर्थ पर ही डिपेंड करता है